अ जुनारफोरखौ जुनारफ्राबो गोबां बेरामाव गोग्लैयो बायदिसिना जेरैहाय गांसो जानो हायै जेरैबा बायदिसिना बेरामाव गोग्लैनानैबो रुंसारि जायो फ्राय थैयो बिसोरो इनिखायनो जुनारफ्राबो गाव गावसोरनि माबाखौ लाखिनो थाखाय गांसो जानांगौ जायो बे गांसो जानाय समावनो बिसोरो बायदिसिना बेरामाव गोग्लैयो होमब्लाबो बिसोरो खुनुरुखुम थांनानै थायो बायदिसिना जेरैहाय गयफ्राबो जायो बिफां लाइफांफ्राबो बेराम जायो गयआबो गोबां एसेयावनो बेराम जासै दानि जुगाव बिनिखायनो बे गयखौ मोजाङै साबधानै लाखिनांगौ गय बागानफोरखौ गय गायोब्ला एसे गाव गावनि न'खराबो एसे थाङो मोजां जायो गय बागान थायोब्ला गय बागान थायोब्ला ओइ जों न'खरा मोजां जालाङो लासैनो आरो जुनारफ्राबो बिदिनो गोबां समाव बायदिसिना बेमार जायो जेरै गांसो जानो हायि गांसो जानाय समावनो बिसोरो गांसोजों मोनजाफायो फ्राय मोनजाफायोआनो गांसोजों ओंखायनो सोरबा अबेबा जुनारफ्रा फ्राय हामोआनो बुहुदनो हामलाङो बे हामलांब्लानो बे बेरामबो जायो बिसोरो बेराम जानानै उनाव मा बेराम गोग्लैनानै थैलाङो लासैनो बिनिखायनो बिसोरो बेखौ नायै नायै फ्राय होनांगौआनो फ्राय मानसिया बेनिखायनो गांसोखौ एसे गांसो गोनाङाव खानांगौ मोसौफोरखौ जुनारफोरखौ जेरै मोसौ मैसो बेफोरखौ न'आव थानाय जुनारफोरखौ जेरैहाय मोसौ मैसो फ्राय जोथोन ला औ बेफोरखौ जोथोन लानांगौ एसे नायै नायै खालामना होनांगौ बोरै जागोन बोरै जायाखै बेखौ नायनानै एसे जोङो नायनानै मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ होनांगौ आरो नायै नायै मानसिया जोथोन लायाब्ला बिसोरबो इयुनाव थांना थानो थाखाय एसे मुस्किल जायो बिसोरहा थांनो थाखाय